त्रीह् जनवरी उन्नी सौ ठास्सी पंज अप्रैल दो ज्हार त्रेई दो जनवरी दो ज्हार इक दस दिसंबर उन्नी सौ नड़िनवे ठारां जुलाई दो ज्हार इक्की